جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ علی گڑھ ضلع میں دستیاب صحت کی دیکھ بھال کے لیے اہم سہولیات اور خدمات کیا ہیں اور وہ مقامی لوگوں کے لیے کتنے قابل رسائی سستی ہے یعنی کہ علی گڑھ ضلع میں صحت کی دستیابی کے لیے جگہ جگہ پہ ہسپتال بھی ہے کلینک بھی ہیں پھر اس کے بعد ہیلتھ سینٹرز بھی ہیں اگر ہمیں آنکھ دکھانا ہوتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں اور جانے کے لیے مطلب وہاں پہنچنے کے لیے ہمارے پاس سائیکل یا پھر اسکوٹی یا پھر جے این ایم سے جانا ہے جیسے بہت سیریئس ہے تو ہم ایمبولینس سے جاتے ہیں اور پھر جو یا پھر پیر میں تکلیف ہے یا پھر جانچ خون جانچ کروانا ہے تو اس کے لیے بھی ہم لوگ ہیلتھ سینٹر جاتے ہیں